جب ہم چھوٹے تھے تب کی بات میں آپ کو بتاتی ہوں نماز اور عبادت کے بارے میں بچپن میں جب میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا تب میری امی ہم سے ہم بھائی بہنوں سے نماز کے بارے میں پوچھتی تھی کہ آپ نے نماز ادا کی یا نہیں تو کبھی کبھی ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے لیکن امی کی ڈر سے نماز کے بارے میں کہہ دیتے تھے کہ ہاں ہم نے ادا کی ہے یہ جھوٹ بول دیتے تھے کیونکہ میری امی نماز کے بارے میں بہت سختی کرتی تھیں اور ہم سب بچے میدان میں جا کر کھیلنے لگتے اور پھر نماز کا زوال ہونے پر امی سے جھوٹ بول دیتے تھے اور کبھی کبھی مدرسہ میں بھی جھوٹ بولتے تھے نانی کے گھر جاتے تھے اور مدرسے کی چھٹی کر دیتے تھے پھر جب دوسرے دن سوال ہوتا تھا تو کچھ نہ کچھ بہانے بنا دیتے تھے مطلب جھوٹ بول دیتے تھے لیکن جھوٹ بولنے پر ہمارا دل مطمئن نہیں رہتا تھا ہمارا ضمیر پر بوجھ سا لگتا تھا اور ہم بہت گلٹ میں رہتے تھے اس لیے ہمیں کسی بھی کنڈیشن میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے